ہمارے یہاں کے علاقے میں گھروں میں سوٹ کاڑتے ہیں ہمارے یہاں کے علاقے میں لوگ اپنے گھروں میں سلائی کڑھائی بھی کرتے ہیں اور ہمارے یہاں کے علاقے میں مٹی کے برتن بھی بنائے جاتے ہیں میں نے اپنے علاقے میں لوگوں کو سلائی کر کے محنت کر کے پیسے کماتے دیکھا ہے اور کڑھائی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے یہ کام زیادہ تر گھروں میں کئے جاتے ہیں اور مٹی کے برتن بھی ہمارے یہاں علاقے میں بنتے ہیں میں نے دیکھا ہے کتنی صفائی سے اور کتنے اچھے سے بناتے ہیں اور کتنی زیادہ محنت سے کرتے ہیں ہمارے یہاں علاقے میں چرخہ بھی چلایا جاتا ہے یہاں کے علاقے میں سبھی طرح کے کام ہوتے ہیں جیسے سلائی کڑھائی مٹی کے برتن اور چرخہ سبھی میں نے یہ کام کرتے لوگوں کو دیکھا ہے ہمارے یہاں کے علاقوں میں میں نے کافی کچھ اچھا دیکھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے ہمارے یہاں کے علاقوں میں زیادہ تر گھروں میں کام کرتے ہیں جیسے کہ کڑھائی سلائی وغیرہ سب اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں ہمارے علاقے میں کافی کچھ ہوتا ہے